ब'लिउड टलिउड आव भारतआव जेरावबो फेसन नि दाहारफोराथ' गोहोम गोग्लैदों गोग्लैनाया माखासे सावथुनफोरखौ नायनानै गोसोफोरा मोजां मोनो खिन्थु आङो गोदाननि सावथुनिफ्राय फुराना सावथुनफोरखौसो मोजांसिन मोनो बा मानो होननानै बुङोबा फुराना सावथुनावहाय गोदोनि मिथिंगायारि रायजो जानाय आखल आखुफोरा बेरखाङो आरो खिन्थु नैबे दानि सावथुनफोर होननानै बुङोबा एसे जानला मोनला आरोखि गाननाय जोमनायफोराबो गोदोना नोङो मोजां मोनलायबाबो फोरमायनो हायै मायै बेफोर गोदोनि जुग लायै जुग आरो गोदोनि सिनेमा फोरा गोदोनि मानसिजों गोदोनि आखल आखुजों मिलायोमोन आरो खिन्थु नैबे दानि गोदान मुगानि सिनिमा फोरा गाननाय जोमनायानो होन आसार खान्थियानोनो होन जुग लायै जुग दानि जुगनि मानसिफोरजों गोरोबफ्लेयो आरो खिन्थु जों नैबे गेजेर थाखोनि मानसिफोरा जोंहा गोदोनिखौनो मोजां मोनो आरो दानियाबोथ' मोजां मोजां दङ खिन्थु डिरेक्टर फोरानो जेनोबा नोङो देखायनो थिननानैसो बिसोरबो देखाय नाङोनालाय एक्टर एकट्रिस फोराबो दानि दानि जुगनि मानसिफोरनि लुगैनायखौ नायनानै मानि सिनिमा नायनो लुगैनायखौ लानानै दानि जुगनि सिनिमा फोरा जायो आरो दा दानि गोदान मुगानि गथ'फोरा गाननाय जोमनाय फिसा फिसा आमफ्रायहाय गोदोनि बिसोरो गांलाब गांथाब गोदोनि गोलाव लावगा लुगाखौ नायनो बायोनालाय दानि गावसोर जेरैहाय गानो बेबादिखौसो मोजां मोनो आरो बिसोरो एक्टिं फोराबो जेनबा गोदोना जाबाय बारा मोसाबांनायबो गैया जेनबा माबानायबो गैया खनलाबायनायबो गैया बारा गान खननायबाबो दद्र' दद्र' दानिया जाबाय गावसोरबादिनो द्रुंद्रुं द्रांद्रां जेनबा सिनिमा फोराबो गावसोरजों लोगोसे एखे गोदोना दद्र' दद्र' दानिया गावसोर जेरै सिनिमायाबो एरैनालाय दानि सिनिमा खौ बिसोरो मोजां मोनो आरो खिन्थु जोंहा दानि जुगनिखौ बारा मोजां मोना आरो गेजेर खन्द'नि सिनिमा फोरा मोजांमोन जेनबाहाय नैबे सानि देवलमोन जिथेन्द्रमोन ओमफ्रायहाय धोरमेन्द्रमोन आमिथाब बाच्चानमोन बिसिनि सिनिमा या मोजांमोन आरो दानियाबो मोजां मोजाङा खिन्थु बे हिन्जावफोरनि ड्रेस फोरखौनो जानला मोनला होद्रायनायखाय आङो दानि सिनिमा खौ बारा मोजां मोना आरो काहानिफोराबो नों बेबायदिनोसै खालि गावलायनाय बुलायनाय दानथार लायनाय गोदोना बेफोर बादिया बारा थायामोन दावहा दुहाफोरा गोदोना बारा थायामोन जेन'बा नोङो गोदोनि सिनिमा फोरा नरमाल जायोमोन आरो दानिया खालि एकशन रायजो जानायावथ' बारा बेफोरबादि एकशन नि गोनांथि गैयानाला जोंहा बांद्रायखौबा बायोसो आरो दानि जुगनि सिनिमा फोरा जेनबा नोङो दस्रा जायगाजों दस्रा जायगानिजों दावहा जालायना बुलायनाय दानथारलायनाय बुथारलायनाय बेफोरबायदि आरो सिनिमा फोरानो मानि बोथोर लायै बोथोर आरो दानि बोथोरा बिदिनोनालाय दानि सिनिमा फोराबो बेबादिनो खिन्थु नैबे हिन्दी बलिउड टलिउड फोरनिखौथ' जेनबा बिदिनो थांबाय बिसिनिया खिन्थु नैबे जोंनि बर'नि सिनिमा फोराबो मोजां मोजां दं आरो जेनबाहाय जोंना गोदोनि समाजारि रायजो जानाय बिथिंजों गोरोबफ्लेनाय आरोखि जेनबाहाय खस्थ गोदो माबायदि रायजो जायोमोन आरो पुलिस मेलेथारि फोरजों माबायदि सासन खालाम जायोमोन बेफोरो बेरखाङो आरो जोंनि बर'नि सिनिमा फोराव बांसिनहाय जोंनि बर'नि सिनिमा फोरावबो मोजां मोजाङानो दङ एक्टर एकट्रिस फोराबो जोंनि बर'नि सिनिमा फोरा बारा दावगाथ'आखैनालाय बिनिखायनो बारा मिनथिथ'आ आरो सिनिमा फोरखौ दा दिहुनगासिनो मोजां मोजां जालांगोन लासै लासैनो दिहुनग्राफोरा दा एक्टर एकट्रिस फोराबो एक्टिं फोरखौ मोजां रोंबायनालाय जोंनि जुगनियावथ' गोदोहाय बारा एक्टिं बो रोंबाङामोन नालाय सिनिमा फोरखौ बारा जाबाङा जाबाङा नायनो मोजां मोनामोन आरो गोदोनि बर' सिनिमा फोरखौ खिन्थु दानिफोरा बर'नियाबो हिन्दीजों खम नंला आरो रुजुनायावहाय एक्टर एकट्रिस फोराबो जेनबा गाननाय जोमनायफोराबो जेनबा गोदो बारा गाननो जोमनो रोङामोननालाय बर'फोराबो बारा मोजां नुआमोन आरो खिन्थु दानि जुगनि बर' सिनिमा फोरखौ मोजां नुयो आरो मोजाङानो मोजाङानो बुंनांगोन एकथिं फोरावबो गोबां बहुथ आवगयबाय बर' हिन्जावफोर हौवाफोराबो जेनबा लाइमोनफोरा दानि जुगाव खननाय मानायाबो खननाय मोसानायाव बर'फोराबो जेनला आरो फेशन स' देखायनाय बेफोरखौ रोंजोबबाय आरो जोंनि बर'फोराबो